सपना जी मिगी इक्क गल्ल सनाओ तुसेंगी अपनी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कनेही लगदी हू'न अं'ऊ तुसेंगी सनान्नी मिगी उधमपुर डिस्ट्रिकट इ'न्नी शैल लगदी कि दिक्खो इत्थें इ'न्नी जादा मतलब जगहां न घुम्मने फिरने आह्लियां ऐ नी हू'न दिक्खो इत्थें पत्नीटॉप सनासर इ'न्नियां शैल प्हाड़ें आह्लियां चीज़ां घुम्मने आस्तै ऐ नी एह्दे मतलब हरियाली इ'न्नी हरी भरी जगहा ते इन्ना आनंद थ्होंदा इस जगह बिच आइयै हू'न त अजकल ते किश किश ते इत्त उधमपुर बहुत किश बने दा ऐ नी ते जेह्कियां जैदातर चीज़ां असेंगी इ'यै पसंद औंदियां जेह्कियां मतलब जादै प्हाड़ें बिच होंदियां मिगी ते उ'ऐ पसंद औंदियां जादै ते हू'न दिक्खो पत्नीटॉप होई गेआ सनासर होई गेआ नत्थाटॉप इ'न्नियां सोह्नियां सोह्नियां जगहां न कि अस मतलब इत्थें जाइयै असें ई बहुत मज़ा थ्होंदा बर्फ पौंदी उत्थें ऐ नी ते लोक बी बड़े खुश होंदे उत्थें इ'न्ने जादै लोक औंदे ओह् साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ उत्थें इ'न्ने मतलब कोई ट्रेनां औंदियां इत्थें ओह्बी इत्थें हर इक्क चीज़ फैसीलिटी ऐ इत्थें हू'न इत्थें हू'न ऐ नी हू'न पैह्लें शा साढ़ी एह् उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेह्ड़ी ऐ बहुत जादा मतलब इंप्रूव होई दी हू'न इसलै ऐ नी ते ते मिगी शैल लगदी उधमपुर ते इत्थें ते अं'ऊ पढ़नी बी ऐ ते रोज़ औना जाना लग्गे दा होंद साढ़ा इत्थें ऐ नी ते बहुत सोह्नी लगदी मिगी अपनी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट